हाँ हाँ बोलिए टोटल गहने हैं टीका नथिया माँग टीका चूड़ी सिकड़ी पायल हार और करधनी पैंजनी सब कुछ है

सोना तो इस समय एकहत्तर हज़ार भरी है अगर उसके बाद ग्राम पीछे है अब जैसा आप लेंगी वैसा होगा चाँदी का भी दाम तीस के लगभग हुआ तीस में किलो टाइप हाँ तो मेना लेना लेना है तो आइए हिसाब से दे दिया जाएगा लेकिन गहने का दाम जो रही अख़बार में निकलता है जितना है उत डेली का डेली उसका फिक्स होता है वज़न के हिसाब पर उसका काम होता है कितना करेक्ट का लेंगी अट्ठारह करेक्ट का या बाईस करेट का या चौबीस केरट का चौदह करेट का हर का अलग अलग दाम है हाँ हार सेट में हार सेट में तीन आता है वह हार और कान में का आता है बाली और एक ठो और अंगूठी तीन चीज़ें हैं उसका लगभग दाम नियर बाउट आपको पड़ेगा एक लाख के लगभग हाँ और हो जाएगा पैसा अभी कम तो होगा लेकिन भाई यही तो सोना तोल के हिसा हिसाब पर बिकता है ना इसके हिसाब पर हाँ हम मैकिंग चार्ज जो है कम कर दिया जाएगा हँ ठीक ठीक है तो उसमें देखेंगे भाई अपना मैकिंग चार्ज कम कर देंगे औ अपनी दुकान का ख़र्च अपनी सब लोग धंधे के लिए ही ना मतलब रहते हैं इसलिए कोई दिक़्क़त नहीं है लगन का टाइम है आप आइए देखा जाएगा आपको लेना है अभी गहना तो दिया जाएगा आपको हाँ स सब कुछ सब कुछ मिल जाएगा और हिसाब से मिलेगा आपको और आप आइए ठीक है मिल जाएगा कोई दिक़्क़त नहीं होगी हाँ हाँ सब डिज़ाइन देख लीजिएगा उसका वह काँपी रखें हैं किताब वह अलग से उसका मतलब कि डिजाइनर किताब होती है यहाँ उसको देख लीजिएगा पसंद कर लीजिएगा यह चीज़ लेना है वही उसका काउंट हो जाएगा और उसमें हो जाएगा आपको कुछ दिक़्क़त नहीं है ठीक है ठीक है धन्यवाद आप आइए कोई बात नहीं है

हाँ तब ठीक है आइए आप हाँ कुछ कम कर देंगे लेकिन महंगाई का ज़माना है जान रहे हो कि गहने की क़ीमत दिन पर दिन डेली का डेली बढ़ता है तो इस हाल में मार्केट रहेगा आँ गुंजाइश हो जाएगी कोई दिक़्क़त नहीं है हाँ हाँ हो जाए ठीक है आइए नमस्ते नमस्ते